اتر پردیش میں مختلف جماعتیں اور تحریکیں آئی ہیں اور انہوں نے ریاست کی تاریخ اور طرز حکمرانی کو بہت بہت طرح سے تشکیل دی ہے جن میں سے بہوجن سماج پارٹی ہے جس کی ادھیکش جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ مایا وتی تھیں اور انہوں نے بھی اتر پردیش میں بہت زیادہ کام کیا ہے بہت جگہوں پر پارک وغیرہ بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور سماج وادی پارٹی میں ملائم سنگھ تھے اب ملائم سنگھ بھی اتر پردیش کے مکھ مکھ منتری رہ چکے اور انہوں نے بھی بہت ساری بہت سارے کام کئے ہیں خاص کر کے جو نیچے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے لیے بہت اچھے اچھے کام کئے ہیں